जारिमिना जाबाय गरसे फैसा बिनि लिरग्रा सुबुंखौ आङो गोसोआव फैयासै बेखायनो आं दा फोरमायजोबनो हालिया गरसे फैसाया जाबाय सासे सुबुंहा हाबा जादोंमोन महिला आइजोमोन बिथांजोआ हाबा जाबाय हाबा जाखांनानै बिहा गथ' सासे मोनबाय गथ' सासे मोननानै बे न'खराव आलो गोजोनै रायजो जाबाय रायजो जानानै बिसोरनि न'खरा मैमै गोमगोम गासैबो सोलिजोब्बाय ओमफ्राय सानसे बेलासे बे बिसिनि फिसायआ बबेबा जायगायाव थांस'ननानै लोगोफोरजों जोमाय सेरेप लोंबाय लोंनानै बियो न'खराव फैनानै दावराव दावसि खालामजोब्बाय दावराव दावसि खालामनायाव बियो गावनि बिसिखौ न'निफ्राय बुख्रुब सुख्रुब रायदब रुइदब जि जोम गासैखौबो गारजोबनानै बियो गावनि बिसिखौ न'खरनिफ्राय होखार हरबाय आरो बे फिसायनि न'खरनि गासै बोराय बुरि बिसोर न'खरनि सुबुंनि गासै मानसिफोरा बे बिहामजो जानायखौ बे फिसायनि बिसिखौ मोजांमोनियाव बिसोरो न'खरनिफ्राय होखारनानै हरबाय आरो बिनि बिसिया गाबै गाबै बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांबाय बिसिया खावलायदोंमोन आंखौ अननानै दिनै हरसेल' नोंनि न'खराव थानो होदो गाबोन सोरांबानो आङो गुबुन जायगायाव जायखारलांसिगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिनि फिसायआ बिसिनि खावलायनायखौ एसेबो खोनासङासै बिनि न'खरनि बोराय बुरैफोराबो बिहामजो जानायखौ न'खरनिफ्राय होखारनानैसो हरबाय अब्ला बे फिसायनि बिसिया हरावहाय गावनि जि जोमफोर लानानै गाबै गाबै न'निफ्राय ओंखारनानै बबेबा लामा स'सेयाव जिरायथावना जायगायाव थाहैनायसै थाहैबाय बेयाव हरसेमानि गाबु थुबु हरसे थाहैनानै नेक्स दिना सोरांबाय सोरांनाय लोगो लोगो बियो बिबायना जानो थाखाय टाउन सहराव ओंखारलांबाय टाउन सहराव ओंखारलांनानै सासे बुरैथार मानसि लोगो मोनबाय बियो थखन थुयै थुयैनो फैनाय बुरिखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बे सुबुङा सोंबाय महिला आइजोआ नै आबै नों बबेयाव थांनो सोंनायाव बे बुरैया बिखौ फिनबाय आंहा न' बां गैया फिसा आं बेबायदिनो थखन थुयै थुयै बेराय बेराय थाबाय थाबाय गामि गामि टाउन सहराव थांनानै बिबाय गाबबाय जायो आं फिसा होनना बुंबाय बुंनाय लोगो लोगोनो बे फिसायनि हिनजावआ बिजों लोगो जाबाय लोगो जानानै बुंबाय फै आइयै आंहाबो रावबो गैया आंहा दङमोन फिसाय खुदिया सासे दङमोन स्कुलाव फरायहोनो आंहा जोबोद गोसोमोन नाथाय आंखौ आंनि फिसायआ न'खराव जोमाय सेरेप लोंनानै सानफ्रोमबो दावराव खालामो आंखौ बुयो होखारो बे न'खरनि आंनि बिहाव बिखुनजो जानाय सोमोन्दोगोनांफोराबो आंखौ सैया सैया खालामबाय बिदि खालामनायखाय फिसायआ आंखौ बुग्लि सुग्लि न'खरनिफ्राय होखारहरबाय होखार हरनानै आंनि जि जोम गासैखौबो गारहरनानै हरजोबबाय आं बेफोर आंनि जि जोम गासैखौबो खननानै आङो गाबै गाबै हर गेजेराव न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओंखारबोनायाव आं नै बे लामा ससेयाव एसे थाथावना बायदियाव आंनि हरसेमानि दिनखौ आं बेवहायनो हरगारहरनांबाय सोरांनाय लोगो लोगो आङो दा टाउन सहराव आंबो बिबायना जानो होनना फैदों आइ अब्ला आइ नों आंजों फैदो जों सानैजों लोगोसे थांनोसै थांनानै जोङो बिबायनानै जाहैनोसै टाउन सहराव नाथाय बै महिला आइजोया न'खरनिफ्राय होखारहरजानाया बिहा बिबायनानै मोननाय इसे फैसा दङमोन फैसा खुस्रा फैसा दङमोन बिनियाव बि बुरैजों बियो थांफाबाय थाङै थाङै लामा ससेयाव गंसे फरायसालि मोनहैबाय बे फरायसालि खाथियाव बे आइजोनिनो असे फिसाया बै फरायसालियाव फरायफैदोंमोन बेजों लोगोसे सानै लोगोफोर दंफायोमोन बे लोगोफोरजों साथाम खुदियाफोरा फरायसालिनिफ्राय गनाय लोगो लोगोनो बिसोर फैबाय फैनानै लामा ससेयाव बिसोरो बै बुरिफोरखौ लामा गोजाननिफ्राय नुहरबाय नुहुरनाय लोगो लोगो बै सेंग्रा खुदिया साथामा रायज्लायबोबाय जोंनि उनजों सोरबा हफागारा फैदों जोंखौ हमनो फैदों जों एसे माबार माबार खारनोसै नङाब्ला जोंखौ हमसिगोन बिसोरो हमनानै बेगाव सोना लांसिगोन जलंगायाव सोना लांना जोंखौ फानहैसिगोन बेखायनो जों माबार थाबायनोसै अब्ला बै बुरै सानैया थाब थाब फैबाय गोख्रै फैबाय गोख्रै फैनाय लोगो लोगो बै खुदिया साथामखौ लोगो हमफैबाय लोगो हमफैनायाव बिनि बिमाया गावनि खुदिया गोरलैखौ सिनायबाय सिनायनाय लोगो लोगो बुंबाय नै आफा फैसा न' हमनानै ला होनना बुंबाय नाथाय खुदियाया बे गावनि बिमाखौ सिनाया उनाव बुरैया बुंबाय सोर बिलाय जों रावबो सिनाया आरो बिनि लोगोनि मुङा हारसा मानसिमोन सफिर सफिरा बर' रोङा बे सोंबाय हारसा रावै ओरैहाय बुंबाय नाथाय बै सेंग्राया सफिरनो जेबोखौनो फोरमायनो हायासै मानोना सफिरा हारसा मानसिमोन बियो बर' रावखौ बुजिया नाथाय बुरैया बुंबाय नै आबै नै फिसौ अननानैसो होदों न' बे फैसाखौ ला नोङो मेथाय बायनानै जादो उनाव सफिरा बुंबावबाय फैसा जासिदों लादो होनना बुंबाय अब्ला सेंग्राया बुंबाय जों गिनायसो मोनबाय फैसा जासिना जोंखौ हमना लाङोबा जों हफागारा बायदि बिसोर जोंखौ हमनो फैदों अब्ला जों खारनांगोन जोंथ' खारनो हानाय नंला फैसाखौ लानो हानाय नंला आं बुरैया खावलायबावबाय नै आबौ फैसासो लादो न' बिदि बुंनायाव उनाव फिसौआ फैसाखौ लाबाय लानायाव उनाव बिमाया गासै जारिमिनखौ फोरमायनानै होबाय फिसानो नों आंनि फिसा आं नोंखौ सिनायदों गोरलैयावनो आं नोंखौ गारनानै गारबोनो गोनां जाबाय मानोना नोंनि नोमा नोम्फाया जौ आरो सेरेप जौ लोंनानै आंखौ सानफ्रोमबो बुयो न'निफ्राय होखारहरो बेखायनो आं गोरलैयावनो नोंखौ गारनानै फैनोगोनां जाबाय फिसा नों गोसोआव जेबो दुखु दा खालाम नों मोजां फराय नों मानसि जा होनना बिमाया फे फे फु फु गाबनो हमबाय गाबनो हमनायाव उनाव फिसाया सिनायासै सोर जाखो बेलाय होनना सानबाय उनाव बुरै जानाया फिसौखौ बुंबाय नै फिसौ बियो नोंनिनो असे बिमा गोरलैयाव नोंखौ गारना फैदोंमोन दा बि नों मामा जानाया आइ जानाया नोंनो फैसा जासिदों नों बे फैसाखौ मिथाय बायना जायाब्लाबो नों बे फैसाखो लांनानै नोंनि बाकसुआव मोजांहै जोथुबनानै दोन दे होननानै बुरैया बुंबाय बुरैया बुंनानै बिनिफ्राय खुदिया साथामफोरा थांबाय आरो बुरैफोरा दिनैनिफ्राय जों नोंसोरखौ लोगो मोननाय नंला आबौ फिसाफोर नोंसोर थांदो इयुननि थाखाय भबिस्वतनि थाखाय मोजां मानसि जानो थाखाय नोंसोरो फरायनायखौ नाजा स्कुलफोरखौ दागार स्कुलफोराव थांनो थाखाय दा बावगार स्कुलनि नोंसोरनि सारफोर बायदेवफोर मेडामफोरा मा मा लिरनो होयो मा मा फोरोङो बेखौ नोंसोरो मोजां फराय मोजां सोलों भबिस्वतआव इयुनाव नोंसोरो गिदिर मानसि जागोन होननानै बुरैया फिसौ साथामखौ बुजायनानै हरबाय नाथाय बिमाया फे फे फु फु गाबनायनिफ्राय जेबो राहाखौनो मोनासै उनावहाय बे बुरैनि फिसौ साथाम जानाया बिनि बिमा असेखौ बिनि फिसाज्लाया नागारनानै गाव गावनि न'आव थांफिननो हमबाय मानोना फरायसालिया बै समाव सुटि जाबायमोन बेखायनो खुदिया साथामफोरा गाव गावनि न'आव थांबाय आरो बै बुरैजों आरो बिनि बिमाजों लोगोसे बिसोरो टाउन सहराव थांनानै बिबायनानै जाहैनायसै बिनि लिरगिरिखौ आङो गोसोआव गैला दा सुबुंफोरा फरायसा साथामा गावबा गाव गावबा गाव सोलोंथाइफोरखौ मोननानै न'आव थांफाफिनबाय आरो बिनि बिमा आरो बुरैयाबो जमा जानानै लोगोसे जानानै टाउन सहराव हाथाय बाजाराव बिसोरो बिबायना जानो थाखाय ओंखारलांबाय